आंनो अमा बेदरखौ संनानै जानो मोजां मोनो मानोना बिनि टेसआ दस्रा बेदर फोरनिफ्राय बांसिन दं जेरै जोङो जोंनि बर' हाबायाव जोङो अमा बेदरखौ होनाय जायो मानोना अमा बेदर मोनजायाब्लानो जोंनि बर'फ्रा माबा मोनसे थालांनाय थालांनाय मोनो बिनि थाखायनो अमा बेदरखौ होनाय जायो आरो नखरफ्राव माबाफोर फार्थि जायोब्ला जोङो अमा बेदरखौनो जोङो होयो आरो जोनोमनि सान फालिनायावबो जोङो अमा बेदरखौनो जोङो होयो मानोना अमा बेदरखौ जोंनि ओनसोलाव बयबो जायो बिनि थाखायनो जोङो अमा बेदरखौ जोङो सेथि नाम्बाराव खोख्लैनाय जायो